हिकु हज़ार हिकु सौ यारहां ॿ लख एकवंजाह हज़ार टे लख पंजवीह हज़ार पंज लख पंजवीह हज़ार छह लख छटीह हज़ार सत लख पंजवीह हज़ार